हमारा जो लक्ष्य है वो मुझे डिफेंस में जाना है मतलब मुझे देश की सेवा करना है मुझे देश की सीमा पर जाना है और मुझे बी एस एफ ज्वाइन करना है इसको ज्वाॅइन करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं और रोज़ भोर में उठ के रनिंग करते हैं रनिंग हमें सोलह सौ मीटर करना रहता है इसके लिए हमें चार बजे उठना पड़ता है और सोलह सौ मीटर रनिंग की तैयारी करनी पड़ती है साथ में हमें लिखित परीक्षा भी देना है जिस में हमें पास होना है तो उसके लिए हम रीजनिंग मैथ जी के जी एस हम लोग कोचिंग करते हैं और कड़ी मेहनत कर के पढ़ाई करते हैं ये इस हमें एस एस सी जी डी इस लिए पार कर के हमें बी एस एफ में इस लिए जाना है क्योंकि हम देश सेवा करना चाहते हैं और हम अपने दुश्मन हम दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं इस लिए हमें जो है बी एस एफ ज्वाॅइन करना है इसको हमें इस से हमें बहुत ही प्रेरित करता है यह हमें